हमरा अरके गाँवमे मंदिल जे छै न से लगे लग बहुते छै मतलब एगो मैयाँ घर छै मन अथी भोला बाबाकेँ मंदिल छै लगयमे छै कुलीघाटमे छै तिल्हेश्वरमे छै एकटा देवनमे छै पाँचे मीटरके मतलब अथीमे छै लगे लगमे छै सवेरे अपन पूजा पाठ करय लऽ सभ जाइ छै हमरो आरके गेलहुँ सभ गेल अपन लगेमे छै कुलीघाट पर छै घरके कनि हटल छै भगवती घर ओतय छै ओतय फेर मंदिल छै महादेव बाबाकेँ सभ किछु लगे लगमे छै अपन पूजा पाठ करलक ओहिमे सभ महिला गेल अपन पूजा करय ला फूल दय लऽ भोरे कऽ सुति उठल अपन फूल तूल गेल दय लऽ लगे लगमे छै बालो बच्चाकेँ भेज देलक फूल दय लऽ अपनो गेल हमरो आरके चलि गेलहुँ घरके लगेमे छै परसनमे छै एगो मंडिल अथी अथी भगवतीकेँ एगो घरके ओने दक्षिण भरसँ छै ओनहो छै सगरे छै लगेमे छै अपन पूजा पाठ कयलक आ अपन बालो बच्चाकेँ भेजलक फूल